फिल्मी सितारामे जेनाकि पांड्या स्टोर सीरियल छनि हम दू तीन टा सीरियल देखै छी ओ हमरा बहुत पसंद यए पांड्या स्टोर और गुम हैं किसी के प्यार मे आओर इमली देखै छी इमलीकेँ आ धराकेँ दुनूकेँ जे देखै छियनि पूरा परित्याग करैत ओहि चीजके हमरा आश्चर्य लागैए जे केना ओसभ करै छथिन ओहि सीरियलमे ओहि चीजके तऽ हमरो होइए हमहूँ करी ईसभ चीजके हमरा बहुत शौक छलय आओर शौक यए तहन किछु परिवारमे लोक पड़ि जाइ छै तऽ ईसभ चीजके हमरासभके समाजमे जे छै से हमसभ गाँव घरसँ जुड़ल छियै कनि दिक्कत लागै छै लेकिन शौक बहुत यए ईसभ चीज हमरोसभके आबैए लेकिन हमसभ कऽ नहि सकै छी किएक तऽ हमसभ परिवारके गाँव घरसँ जुड़ल छियै एहि चीजकेँ केना कए सकै छियै पांड्या स्टोरमे जेनाकि धरा छथिन पूरा परिवार हुनकर बिखरैत रहै छनि लेकिन ओ सभकेँ एकट्ठा करै छथिन कोम्बी आ धरा दुनू मिलि कऽ चाहै छथिन हमर परिवार कखनहु नहि टूटय सभदिन हमर परिवार एक रहय दुनू जे तीनू गोतनी छथिन हुनको चाहै छथिन जे हर हमेशा सभ एकठ्ठा रहय धराकेँ जतेक हुनकर अथि छनि ओहीपर हुनकर पूरा परिवार चलै छनि धरा पूरा परिवार लेल सभकिछु परित्याग कऽ दै छथिन लेकिन चाहै छथिन हमर परिवार नहि टूटय ओ कहै छै ओहिना चाहै छियै जे हमरो परिवार नहि टूटय हमरो परिवार एकठ्ठा रहय लेकिन आइके युगमे की छै परिवार लोकके एकट्ठा नहि होइ छै सभकिछु एकठ्ठा कऽ सकै छियै लेकिन परिवार एकट्ठा जे कऽ लेलक पूरा परिवार एक साथ रहल ओकर बहुत महत्व छै एक साथ सुख दुःखमे सभ साथ रहल कहै छै कि सभ रिश्ता टूटि जाइ छै लेकिन खूनके रिश्ता नहि टूटै छै लेकिन एखुनका समयमे घर घर देख रहल छियै हर रिश्ता जुटि सकै छै लेकिन खूनके रिश्ता आसानसँ टुटि जाइ छै ई की समय आबि गेलै एहि चीजसभके नहि होइके चाही हमरा समाजमे फिल्मसिटींगसँ या जे भी छथि चाहै छियनि जे अपन खूनके रिश्ता हर हमेशा एकट्ठा रहयके चाही कखनहु नहि टूटयके चाही खून तऽ खून होइ छै एखन देख रहल छियै घर घर सभ बिखरि रहल छै लेकिन ओहि चीजकेँ नहि बिखरैके चाही सभके एकट्ठा रहयके चाही पूरा परिवार एकट्ठा रहब तखन ने सुख दुःखमे सभके सभ साथ रहब जखने टूटि जायब तखने घर फुटि जायत